जय झूलेलाल जीअं मां घर खां वेंदो आहियां हिकु ॾींहं जे लाइ त मुंहिंजी कमवारी मुंहिंजे पौधनि जो ध्यानु रखंदी आहे मां हुन खे पहिरों ई चई छॾंदो आहियां मां हाणे सुभाणे न रहंदुमि त मुंहिंजे पौधनि जा तू ख़्यालु रखिजांइ हुन खे पाणी ॾिजांइ प्यार सां रखिजांइ ॿियो त मां अगरि मां पंज ॾींहं या हफ़्ते जे लाइ वेंदो आहियां त मां पौधनि खे मुंहिंजे बाजू वारी खे ॾेई रखंदो आहियां छो त हुन खे बि पौधनि सां जामु प्यार आहे त उहा बि उन खे पंहिंजो सम्झी करे ध्यानु रखंदी आहे हुन खे जामु पाणी ॾींदी आहे खाद विझंदी आहे